بتیک پینٹنگس پوشمپلی ہینڈ لوم نارائینا پیٹ ہینڈ لوم اینڈ گڑھوال دور قدیم میں یہ ہے کہ اور دور جدید فنون اور دستکاری میں آرٹسٹ کہیں منیشہات تھے یا پھر راجنیتی سماج کی ہر اچھائیوں برائیوں بن کر ان حالاتوں اپنے فن و دستکاری سے ان حالات کو بتاتا تھا اپنے دماغ کی خیالاتوں کو ایک سائلنٹ میسیج کے ذریعے لوگوں کے سامنے لیتا تھا موجودہ حالات میں لوگوں کی اکثریت فنون و دستکاری کی ہنر و علم کو یہ دور ہے انھیں کسی کی اہمیت نہیں پتہ حکومت تلنگانہ کو چاہیے جو فنون و دستکاری سے شعبوں کو بڑھاوا دینے میں مدد کرنی چاہیے اور مزید فنون و دستکاری کا علم کو پھیلانا چاہیے تقریب منعقد کرنی چاہیے لوگوں کو اس سے جڑنے کی تلقین کرنی چاہیے جو معمولی طور سے کمزور ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے